ہمارے علاقوں میں سب سے قدرتی چیز چاول ہے ترکاری ہے فروٹ ہے الحمدُ لِلّہ ہر وہ چیز موجود ہے بس استعمال کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے روز مرہ زندگی میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو ہر روز استعمال کیے جاتے ہیں